जी हाँ मैं आपको पाँच अंक बता सकती हूँ तीन सौ एक दो सौ बीस पाँच सौ ग्यारह छ सौ एक नौ सौ बारह